हेल्लो हम आर के कॉलेज मधुबनी सॅं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बाजि रहल छी डाक्टर वैद्यनाथ झा अहाँ क्लास करै लय किए नहि अबै छियै फिजिक्स के अच्छा तऽ कॉलेजके टाइममे तऽ ओतय सेयरिंग बला ऑटो भेटैत हेतै ने नहि तऽ क्लास केनाई तऽ सेहो जरुरी छै ने तऽ चूँकि आब तऽ एक्जाम होइवला छै जी जी नहि लेकिन ईहो तऽ छै बिहार सरकार के रूल छै ने सेवेंटी फाइव परसेंट एटेंडेंस

तऽ एहिमे किछु एटेंडेंस चाही ताहि दुआरे त नहि अहाँकें सेंटप करय मे दिक्कत भऽ जायत तै दुआरे किछु क्लास त करय पड़तैय ने यदि मधुबनी मे कोनो अहाँकें रिलेटिव रहथि तऽ ओहिठाम स्टे कऽ जाउ हॅं आर घर छोट रहै छै जी जी

हॅं हॅं अच्छा

आओर हमहुॅं ओना प्रिंसिपल सॅं गप्प करै छियनि तऽ यदि ऑनलाइन क्लास के अगर फैसलिटी अवैलेबुल भऽ जेतै जाहिमे एटेंडेंटस जै छै ऑनलाइन अगर एलाउ कयल जेतै एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ सॅं तऽ ऑनलाइन अभेलेबुल भऽ सकै छै की नेट के के सुविधा रहै छै अहाँ सब दिस

तऽ चूँकि कोरोना फेर बढ़ि रहलैया भऽ सकैया ई आप्शन अगर देल जेतै आओर अहाँ आओर कोन कोन टॉपिक पढ़ि रहल छी हॅं हॅं आर कोन कोन टॉपिक के एखन पढ़ि रहल छी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै ओ के ठीक छै